اِسی ہفتے میں مجھے ایک موبائل کی ضرورت پڑی میں مارکیٹ گیا موبائل خریدنے کے لیے پھر میں نے موبائل خریدا جب موبائل لے کے آیا پھر میں نے اُس کا کیمرہ دیکھا وہ کیمرہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے پھر میں نے اُسے فیچر پہ دیکھا تو فیچر بھی اتنا اچھا نہیں ہے تو بیٹری بھی اُس کی اتنی اچھی نہیں چل رہی ہے ہمیں چاہیے بہتر موبائل کے لیے گیا تھا لیکن اِس کی وجہ سے مجھے بہت بیکار سا لگا کہ واقع میں موبائل اچھا نہیں ہے موبائل واقع میں اِس کی بیٹری بھی صحیح نہیں ہے اِس کا چارجر بھی لوکل کمپنی کا لگ رہا ہے